खेल के बारे में जैसे कि हम लोग मैच खेलते हैं कि हमारे टीम में हम हैं धरमेंद्र है नारायण है मुलायम है और संतोष है अशोक है कुलदीप है और ऐसे सारे बहुत लोग हैं अभी हमको नाम नहीं पता और हमारे टीमें अच्छा खेलती हैं और टीम आती है कृष्ण दास वह का टीम आता है सभरऊ का टीम आता है कोई और का टीम आता है तो हम लोग अच्छा खेलते हैं और खेलने के बाद अच्छा महसूस होता है बॉडी फिट रहती है और काफ़ी मज़ा आता है और खेलने से अच्छा महसूस होता है और हम लोग सुबह जाते हैं अच्छा खेलते हैं और जैसे बॉलीबॉल हो गया हॉकी हो गया और कबड्डी हो गया तो यह सब खेल खेलना चाहिए शरीर स्वस्थ रहता है खेलने से और सभी लोग को खेलना चाहिए हमारे टीम में सारे बहुत लोग खेलते हैं हमारे गाँव में बहुत लोग हर खेल खेलते हैं और खेलने से अच्छा महसूस होता है और हम लोग का पीछे मरघटा मरघटे में हम लोग जाते हैं टाइम पास करते हैं वहाँ सुबह चले जाते हैं उसके बाद खेलते हैं वहाँ अपने हिसाब से सुबह चले जाते हैं और शाम हो जाती है आते आते बहुत लोग खेलने बहुत मज़ा आता है मैच हमारा फेवरेट गेम है और संतोष भाई काफ़ी हमारे जो अच्छे खिलाड़ी हैं अच्छा बैटिंग करते हैं बॉलिंग भी अच्छा करते हैं और जो हमारे नारायण है कीपनिंग अच्छा करते हैं बल्लेबाज़ी भी अच्छा कर लेते हैं और सभी प्लेयरों का योगदार रहता है हमारे टीम में और हमारे ग्राम परधान चंद्रसेन गिरी वह हमारी टीम के कप्तान हैं और वाइस कैप्टन हमारे चन्द्रभान गिरी हैं और हमारी टीम बहुत अच्छी है हम लोग कभी मैच हारते नहीं है और हम लोग बहुत दूर दूर मैच खेलने जाते हैं काफ़ी मज़ा आता है खेलने में टूर्नामेंट हो गया जैसे और खेलने से क्या होता है बॉडी हमेशा फिट रहती है होता है दिक़्क़त एक दो दिन हाथ पैर दर्द करता है लेकिन अच्छा महसूस होता है मैच सब लोग खेलते हैं और काफ़ी दूर दूर की टीम आती है हम लोग बहुत दूर दूर खेलने जाते हैं और जो हमारे प्लेयर हैं काफ़ी अच्छा खेलते हैं और सब लोग अच्छा योगदान करते हैं